जूनागढ़ में लोकप्रिय पकवानु आहे त दाल पकवान आहे ऐं ॿियो समोसा आहिनि ऐं भेल आहे त नारायण भेल वारे जी फुल मशहूरु आहे ईअं ॿियो अथव ॻोॻरा आहे